हेलौ ओइ मा खबर मोजां दङ ना आंहाबो दङ नै ओ बे सान्नैसो बहाबाफोर थांगोन नामा नोङो ए थौ जोंना दासान्दि जि गरम नालाय सरलपारायाव थांनानै इसे पिकनिक जाहैनोसै जाहैनो थांनोसै थौ सोर सोर थाङो बेनोथ' दिसायद जायाखै फेमिलिफोर लांनो ना लोगोफोरजों थांनो नोंहा सोरबाफोर लांनो लांनो लुबैदों नामा ए मोजांथार जायगाया बे ओरै औ औ औ नुयो होम्बालाय ओ फैगोन विकेन्दाव लानोसै सनिबार बा देवबारै औ सान्देआव होमबालाय सान्देयावहाय गोबां मानसि जायोदां हाय सनिबाराव औ सनिबारावबो दे होमबालाय सान्देआवनो थांनोसै ने गारि औ फुंआव थांबासो फुंआव थांनानै ओमफ्राय हजोंहायनो जानाय लोंनायखौ लांफाखानोसै न'निफ्राय संनानै ओमफ्राय जोंहा मा लाङो रुटि लांनो ना ओंखाम लांनो दे रुटि औ रा औ रा जायो होमबा रुटि लांनोसै बिनिफ्राय नोंसाथ' बोरमा बेदर जाया ओ नों दाउ लादो आङो अमा बेदरबोथ' जाया नोङो आङो जोङो अमा बेदर लानोसै आंनि लोगोफोर ओमफ्राय न'आव सोरबाफोर थाङोबा फंबाइया थांबा लांफानोसै फंबाइखौ औ कारखौनो लांसै औ बे आंनि औ बे आंनि लोगो मोनहा गारि दङ बे गारिखौनो लांनोसै ओमफ्राय जोंहा फंबाइयाबो थांनो थांनो होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौबो लाना थांसै नोंसा आब'नि फिसाजों दंमोन ना बिखौबो लाफादो औ टिक्लिखौ लाफादो ओ दे होमबालाय औ औ खालामा खालामा दे होमबा फिक्स जाबाय दै औ दे